दिल्लीअ में रहंदा आहियूं दिल्लीअ में ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि इते ई वाटर पार्क आहे ॾाढो बढ़िया आहे अची वेंदो आहे घुमणु करण में हज़ार रुपए हिकु माण्हू खाई वेंदो आहे ऐं ॿियो उते ॿियो इस्कोन मंदरु आहे इस्कोन मंदर जे बसि अचणु वञण जो किरायो आहे ॿियो त कुझु कान्हे बाक़ी ओॾे इंडिया गेट ॾिसणु वञु त इंडिया गेट जा पैसा त नाहिनि बाक़ी खाराइणु पीआरणु इहे ॿार को को खिलौना वठंदा आहिनि उहो हूंदो आहे बाक़ी ॿिया मंदर वग़ैरह घुमी हीउ किराया भाड़ा मैट्रो में वञु चाहे गाॾियुनि में वञु हीउ किरया लॻी वेंदा आहिनि कम से कम इहे च पंज छ हज़ार लॻी वेंदा आहिनि अगरि फेमिली वञे जीअं बोम्बे खां अचनि या काॾहों बि अचनि कहिड़ो बि ग्वालियर खां अचनि काथों बि अचनि घुमणु त घुमणु घुमण में पैसो ईअं गाॾी करे वञु त ख़र्चो आहे इलाही थी वेंदो आहे माण्हुनि जो मा वाटर पार्क वग़ैरह वठी वञु त उते एॾे गुड़गांव साईड बि इलाही वॉटर पार्क ठहियलु आहिनि उन्हेनि जी पंदरहां पंदरहां सौ फिस आहे हुंअ उते ॾाढो सुठो इनजॉए कबो आहे इलाही झूला हूंदा आहिनि सुठी जॻहियूं सुठियूं आहिनि घुमण जूं घुमणु वञु त पोइ पैसा लॻंदा आहिनि बढ़िया